माल बकरी पोसै छिए घास आनै छिए ओकरा चरबै छिए शाम सुबह काम करै छिए खेतमे गहूम काटै छिए बाल बच्चाके पालै छिए पढ़बै लिखबै छिए मालजालके गाइ पोसै छिए तऽ भुस्सा मिलाके घास दै छिए अभी घासके टाइम खतम हो जाइ छै तऽ भुस्सा मिलबै छिए आओर नहि तऽ घासके जादा रहै छै तऽ खाली घासे खिलबै छिए मालके तऽ मालके ओहिमे दवाइ दिए पड़ै छै ओहिमे डॉकटरके देखबैले पड़ै छै दवाइ दिलबै छिए तऽ भूख जागै छै तऽ दूध बढ़िआँ होइ छै तब जाके हमरा आओर फायदा होइ छै आमदनी होइ छै बकरिओमे पालै छिए तऽ बकरिओके देखरेख करै पड़ै छै डॉकटरके जइसे हमे बाल बच्चा जाइ छिए चाहै छिए खुशीसे रहैले तऽ ओनाहिए हमे डॉकटरकन जाइ छिए दवाइ लै छिए तऽ अच्छा होइ छिए बाल बच्चाके भी किछु होइ छै तऽ जल्दी देखबै छिए डॉकटरके पास जाइ छिए ओनाहि मालजालके भी पोसै छिए किछु करैले चाहै छिए गरीब लोक छिए काम हमरा जरूरी छै जे काम करबै तऽ अच्छा हमर संस्कार बढ़तै आगे बाल बच्चाके पढ़ेबै लिखेबै इएहलिए हमरा काम चाही बढ़िआँ मालजाल पोसै छिए खेती करै छिए खेत बटैआ करै छिए आओर कि करबै बेमार रहै छिए तऽ दौड़िके जाइ छिए डॉकटर कन बलिया बेगूसराय दवाइ लै छिए ठीक होइ छिए